मेरा जी सारें कोला सोह्ना फोटो जे मैं खिच्चे दा ऐ ओ ऐ चक्कीराह् दा जे इक बरगत दे बूह्टे पर चुंझ मारा दा होंदा ते ओह्दे पिच्छे जे क्हानी ऐ हुन ओ सनाना थुहानू कि इय्यां ते साढ़े इद्धर मतलब ग्राईं इलाके च जां मतलब साढ़े इद्धर निक्के बच्चें ई फोन नि दिंदे ते अ'ऊं उल्लै पढ़दा हा कोई इय्यै नौमी दसमी ते नौमी दसमी पढ़दे कु'न देआ दा कुसै बी निक्के बच्चे ई फोन ते मैं गेआ मतलब खेत्तर खुत्तर जन्दे हे अस कम्म कुम्म करन ते पापे कन्नै मि गेआ ते उसदिन केह् होआ पापे नै मिगी अपना फोन फड़ाई ओड़ेआ ते मि फोन फड़ाया ते मैं बैठिया बड़ा दे बूह्टे हेठ ते सामने हा बैरी दा बूह्टा जुसी ओह् चाक्कीराह् मारा दा हा चुंझ ते मैं दिक्खेआ महा एह् लग्गा दा ते बड़ा सोह्ना ऐ एह्दी फोटो खिच्चनी ऐ क्यूंकि मि फोटो खिच्चने दा शौक हा जिल्लै चोरी कदै कतालै कुतै चोरी फोन खिच्ची लैना पापे दा ते चली जाना फोटो शोटो खिच्चन इय्यां बूह्टें दे फोटो खिच्च ले कोई व जानवर इय्यां फिरा दा जानवर ओह्दे फोटो खिच्ची ले कुतै कुत्ता ऐ बैठे दा इय्यां निक्के निक्के कुत्तरू कतुरु उं'दे फोटो खिच्ची ले ते मि बड़ा शौक हा ते मैं महा इ'दा फोटो खिच्चना ऐ ते आऊं मांगेआ पापे कोला पैह्लै फोन ते पापा फोन नि देऐ पापा आक्खै कम्म कर कम्म कर ते मि ही टैंशन कि ओह् चक्कीराह् नट्ठी जाना पर फिर मैं कुतै इय्यां कीती हिम्मत महा चल कोई नि यरा बूह्टे दा गै फोटो खिच्चगे कि उद्धर उन्न टुक्के दा ते आऊं कीत्ता कम्म पूरे दिन बैठियै ते ओह चक्कीराह् ते गेआ उड्डी उस वेल्ले ते अऊं बड़ा दुक्खी पर अऊं कीत्ता कम्म कुतै इय्यां बैठी बुठियै पर शाम्मी जिल्लै होई शाम थोह्ड़ी देई इय्यां मतलब ओह्दे ना सामने जिल्लै आया सूरज ते ना मैं अपने पापे गी आखेआ महा पापा हुन देओ फोन कुतै दो मैंट खिच्ची लैचै फोटो ते पापे नै दित्ता पापा आखदे लै केह् करना तू ते आऊं खिच्चेआ अऊं गेआ अऊं फोटो खिच्चेआ पर ओह् मतलब होंदी नि इय्यां कोई कुदरत गै मतलब मेरा साथ दित्ता ओह् उय्यै चक्कीराह् उस्सै वेल्लै उत्थै पुज्जी गेआ ते पुज्जेआ ते पुज्जेयआ उऐ उस्सै जगह पर ओह् परतियै टुक्कन स्टार्ट होइया ते में खुश मेरी खुशी दा कोई ठिकाना नि अऊं इय्यां होइया कि आहा हा हा एह् केह् चीज आई एह् ते बड़ा अच्छी बी गल्ल ऐ अऊं लग्गेआ अऊं कुतै मतलब पर फिर गल्ल उऐ आई जन्दी कि फोटो खिच्चना कोई इय्यां हल्की मोटी गल्ल थोह्ड़ी ऐ पूरी चीजां दिक्खियै खिच्चन पौंदा ते अऊं कोई घैंटा डेढ लाया उस्सी अऊं मतलब कोई कदै इक पस्से दा खिच्चां कदै दुए पस्से दा खिच्चां ते अऊं कोई घैंटा डेढ लाइयै उ'दा चक्कीराह् दा फोटो ते खिच्चेयआ पर इन्ना सोह्ना फोटो थुहानू केह् सनां ओह् मतलब उ'दी अक्खां चमकन ओह् चुंझ जे ऐ चुंझ इय्यां बज्जियै बापस आई दी ओह् पूरा इ'न्ना शैल बड़ के ओह् बैरी दे बूह्टे पर इय्यां लग्गा दा ते ओह् ते होआ होआ उ'दे साइडा पर कि त्रै चार चिड़ी ओह् ते मि पर उस वेल्लै ते मि ओह्दा गै शौक हा पर इक होर गल्ल होई ओह्दे जे आस्से पास्से चिड़ियां हा ना ओह् बी ओह्दे बिच आई गेइयां और ओह् खा दियां हां बैर इ'न्ना सोह्ना फोटो बनेआ इ'न्ना सोह्ना मेरी जिंदगी मतलब ओह्दे कोला सोह्ना फोटो ना मैं कदै उ'दे कोला पैह्लै कदै खिच्चे दा हा ते ना अज्ज धोड़ी कदैं खिच्ची सकेआ ते इ'न्ना सोह्ना हा ना ओह् फोटो में केह् सनां थुहानू इ'न्ना अच्छा मतलब मेरा रूह् खुश अज्ज धोड़ी मेरी रूह् खुश होई जन्दी ऐ जिल्लै मैं उस फोटो गी दिक्खना होना हां